अंजी नमस्ते मैडम मैडम में पंजाब दी रौह्ने आह्ली आं मेरा नां मरीना ऐ ते में इद्धर आई दी ही तुंदे इलाकै बिच कठुआ घुमनै आस्तै आई दी ही ते मेरी इक्क फ्रैंड दोस्त नै मिगी तुंदा नंबर दित्ता तुस मिगी इद्धर दे इलाकै दी कोई जानकारी निं ऐ ते तुस दस्सो अच्छा होटल कोई रैह्ने आस्तै कोई अच्छा होटल कोई तुसेंगी पता अच्छा अच्छा अच्छा ते घुमनै आस्तै कोई जगह ते घुमनै आस्तै कोई केह्ड़ी जगह इद्धर दी